हेलौ औ औ औ औ औ औ आंनो

आङो रुमा मोनबैसे होनदोंमोनलाय मोनब्रैना अ मोनसे रुमाव लाइट मोन्नै फांखा मोनसे ओमफ्राय

अ नोंथां होम्बाथ' मा जायगायाव होनदोंमोनलाय थिथागुरि ना होमबाथ' र' नोङो नोंथांनि बाजेतालाय बेसेबांथो मोन होनो सान्नाया जोंथ' र' बेसेबां जिबा रोजाजोंथ' खमद्रायगोन खमद्रायनाया इसे बारायजाबावगोन दां आच्छा माने दाथ' गोदोनि दाखालै थांनाय बोसोरनि ओ माबा बुस्तुनि प्रायसफोरजोंबो माबाला नै दाथ' बारायगासिनो दं बुस्तुफ्रा ओंखायनो आरो दा लेबार कस्ताबो इसे बारायबाय नालाय आरो जेनेबा मेतेरियेलफ्राबो इसे बारायबाय ना

औ औ औ ओ माब्ला नायजागोन ओमफ्राय जायखुनु खनसे थांनानै नायग्रोनांगोन आङो बुस्तुखौ रुम मोन्थाम थ' अ रुम मोनब्रै ना ओ रुम मोनब्रैबा सान्नैखौनो लादो सान्नै अ अ दे दे दे देर दिनसोआवनो कमप्लित खालामना होगोन आं दे औ औ गाबोन नायहैगोन आं दे गाबोन दसतासोआव थांगोन आं